हेलौ गुड मरनिं गुड मरनिं आटसा औ हा हागोन सार जेबो नङा

माबा बुंनो सानदों सारआ माबा सोंनो सानदों औ औ औ जागोन सार मे मेघालायावथ' भारतनि सा सानजा सोनाब बेयाव दङ नर्ट इस्टयाव दङ आरो बेखौ बेयो मोनसे से सेभेन सिस्टार्स होन्नायनि मोनसे स्टेट मे मेघालयनि राजथावनिनि मुङा सिलं आरो सिलंआव बांसिन खासि जाथिनि मानसिफ्रानो थायो बिसोरो एस टि एस टि हिल्स केटेग'रियाव गोग्लैयो सिलंनि सुबुं अनजिमाया नै नैजिबा लाखसो जागोन आरो मेघालयाव जयेन्तिया हारिनि मानसिफोरबो थायो बिसोरबो एस टि केटेग'रियाव गोग्लैयो एस टि हिल्स बिसोरो बांसिन जयेन्तिया हिल्सयाव ज' जयेन्टिया हा हाजोयावसो थायो बिसिनि सुबुं अनजिमाया खासिफोरनिफ्राय एसे खम आरो नाथाय मेन सिलं सोहोरखौ खासिफ्रासो कन्ट्रल खालामो खासिफ्रासो बिनि दिथागिरिफोर बायदि दा बेनोसै सार आरो माबाफोर सोंबावनो नामा जेबो नङा सार इउ आर वेलकाम सार औ औ दे दे दे दे दे औ दे दे दे थेंकिउ